मेरा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह्दा नांऽ ऐ कठाड़ एह् ग्रांऽ जम्मू कशमीर दे बिच जम्मू दे बिच जम्मू साढ़ी डिस्ट्रिक ऐ ते ओह्दा इक ग्रां लौह्का नेहा टाऊन गै पौंदा अखनूर अखनूर इक तसील ऐ साढ़ी मैरा मांदरा मैरा मांदरा कोला आई जाओ तुस थल्लै बीह् किलोमीटर थल्लै इक कठाड़ ग्रांऽ पौंदा ते इत्थुआं दा में रौह्ने आह्लां ते इत्थुआं दी में केह् गल्ल सनांऽ में तुसें गी एह् साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ बहुत गै शैल ऐ ते इत्थै दे में सनांऽ तुसें गी बारां म्हीनै गै इक नेहां मौसम दी गल्ल निं में करङ इक नेहा निं रौंह्दा स्याल ते चलो तुसें गी पता गै स्याल ठंड होंदी गै होंदी ऐ मेन गल्ल ऐ मेन गर्मियें दी जित्थै चलो ठंड होंदी गै सारें गै ठंड होंदी ऐ स्याल लेकिन जेह्ड़ी गर्मियां न साढ़े इत्थै ग्रांऽ बिच इत्थै गर्मी दी होंदी गै निं में तुसें गी सनांऽ पूरे गर्मियें बिच अस चलो स्याल कंबल लैन्ने गै लैन्ने होन्ने आं अस ते गर्मियें बिच बी असें कंबल नेईं छोड़े दे होंदे इन्नी ठंड होंदी इन्नी निं आखदा में लेकिन उ'आं हां रातीं अस कंबल लेइयै सौन्ने आं एह् साढ़े ग्रांऽ दी जित्थै मेरा घर ऐ ओह्दे घरै दा कन्नै इक बड़ी गै सोह्नी तुसें गी पता ग्रांऽ बिच कियां स्हेई स्हेई चीजां होंदियां न ग्रांऽ बिच कन्नै गै साढ़े घरै दे कन्नै गै इक बौली ऐ उत्थै इक बड़ा गै कोरजू पानी ऐ उत्थुआं अस सारा पानी पीन्ने आं सारा कम्म काज जेह्ड़ा ऐ ओह् पानी ग्रांऽ दा पानी सारे ग्रांऽ दा पानी गै उत्थुआं लैंदे न ओह् बड़ा गै पराना साढ़े जेह्ड़े दादे परदादे ओह् बनाई ही बौली ओह् तदूं अजें धोड़ी ओह् इस बौली दा सारे ग्रांऽ आह्ले पानी पींदे न ते इ'यां में चलो गल्ल करां साढ़े जेह्ड़ा जित्थै मेरा घर ऐ घरै दे कन्नै गै इक तवी बगाऽ करदी ऐ तवी बिच कन्नै गै असें इक उत्थै लोक आवै दे जा दे सैर करदे अपने न्होंदे धोंदे शैल मजा ते उत्थै कन्नै गै इक तवी दे कन्नै गै इक साढ़ा चन्हां दरेआ बगाऽ दा उत्थै जंदे लोक अपने सैर सूर करदे हून जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ उत्थै बड़ी गै मतलब साढ़े इक बड़ी गै खुह्ल्ली डुह्ल्ली जगह् साढ़े ग्रांऽ दी इक होर साढ़े ग्रां दा जेह्ड़ा घर जित्थै मेरा घर ऐ ग्रां बिच एह् इत्थै कठाड़ ग्रांऽ बिच उत्थै सामनै गै साढ़ा जेह्ड़ा माता वैष्णो देवी साढ़ी जेह्ड़ी कटरा बिच बड़ी गै मशहूर इक जगह् ऐ श्री माता वैष्णो देवी दा सामनै उत्थै साढ़े घरै दे बिल्कुल सामनै चढ़दे पासै उप्पर औंदे जंदे अपनी प्हाड़ी ऐ उत्थै मतलब सबकिश सामनै साढ़ी माता वैष्णो देवी साढ़े घरै दे सामनै प्हाड़ी लभदी ऐ होर साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ इत्थै लोक सारे आपूं बिचें मिली जुलियै रौंह्दे न सारा कम्म मिली जुलियै करदे न होर तुसें गी पता ग्रांऽ बिच जेह्ड़े जैदातर लोक जेह्ड़े हैन ओह् खेतीबाड़ी करदे न खेतीबाड़ी करदे मिली जुलियै करदे साढ़े ग्रांऽ बिच जेह्ड़ी कनक लानी चलो कुसै नै कनक लानी ट्रैक्टरे कन्नै लांदे हून चलो अजकल ट्रैक्टर उठी आए पैह्ले जमानै लोक ओह् जोगां होंदियां जोगां समझदे जि'यां दांद होई गे दांद दे कन्नै रांह्दे हे लोक केरा लांदे हे होर इ'यां चलदा हा पैह्लें कम्म हून ते चलो ट्रैक्टर उठी आए अपने अपने अपने कम्म सारे करदे न मिली जुलियै करदे लेकिन ओह् अजें बी जोगें कन्नै कम्म करदे न ते जि'यां तुस लैब लांदे मुंजी दी जियां चौल खंदे अस ओह् जेह्ड़ियां अजें बी साढ़े ग्रां बिच जेह्ड़ियां न ओह् दांदे कन्नै गै रांह्दे न लोक दांदे कन्नै बाह्नी बाड़ी पैह्लें सुक्की बाह्नी भी ओह्दे बाद पानी लाना भी ओह्दे बाद ओह्दे च चिक्कड़ बनाइयै शैल करियै ओह् दांद फेरियै शैल भनेआल भनूल बाहियै भनेआल आखदे न हाल बाह्नै गी जेल्लै पानियै बिच लांदे न ते भी ओह्दे बाद बिथल पुट्टनी भी मुंजी लानी भी ओह् जेल्लै सारा मुंजी शुंजी पक्की आ जेल्लै ओह् सारे मिली जुलियै लोक जेह्ड़े हैन बढदे न फंडदे न भी ओह् अपना अपना हिस्सा लैंदे न ते ओह् साढ़े ग्रांऽ बिच मुंजी बी लगदी ऐ चौल मुंजी बी लगदी ऐ कनक बी लगदी ऐ मक्कां बी होंदियां न साढ़े ग्रांऽ बिच ओह् साढ़े ग्रांऽ बिच मतलब कि गल्ल सनांऽ जिन्नी तरीफ करां उन्नी घट्ट ऐ